ہمارے گاؤں اور ہمارے معاشرے میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے پہلے سے آ رہے بہت الگ الگ کھیل جیسے لڑکیوں اور زیادہ تر کھیل اپنے گھروں میں ہی کھیلتے ہیں بلکہ لڑکوں اپنا کھیل باہر جا کے گھومتے کھیلتے ہیں لڑکیوں کے لیے جیسے کہ بیڈمنٹر ہو گیا اور لڑکوں کے لیے کبڈی ہے وغیرہ وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں لڑکیوں تو زیادہ اتنا فیزیکل کھیل نہیں کھیلتے ہیں بلکہ لڑکوں زیادہ تر کھیل فزیکل کھیل کھیلتے ہیں لڑکیوں کے لیے چھوٹا موٹا کھیل کھیلتے ہیں اور لڑکوں نے لیے کبڈی لکا چھپی اور بہت وغیرہ وغیرہ کھیل کھیلتے ہیں لڑکیوں کو پہلے کے مطابق بہت کھیل کھیلتے ہیں پہلے لڑکیوں صرف گھروں میں کھیل کھیلتے ہیں لیکن آپ وہ باہر جا کر بھی کھیل کھیلتے ہیں